गेम्स गेम्स इस लिए होते हैं ताकि आप कभी भी अपने समय को जैसे आप कहीं पर बोर हो रहे हों तो आप वहाँ पर समय बिता पां और आप कोई भी काम इंटरस से कर पाएं अगर आप किसी भी चीज़ के इस्ट्रेस में होते हैं तो आप के लिए लोग कहते हैं इस्ट्रेस रिलीज़र होता है एक गेम कि आप गेम खेल लेंगे तो आप वो सब चीज़ें भूल जाएंगे और आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा गेम से जुड़ी हुई कुछ यादें होती हैं अगर आप अपने दोस्तों के साथ गेम्ज़ खेलते हैं तो कुछ समय बाद जब आप उन से दूर हो जाते हैं या आप बड़े हो जाते हैं तो आप को वो सब बातें याद रहती हैं कि हाँ वो एक समय था कि मैंने अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेले थे बाहर आउटडोर गेम इनडोर गेम्स कई प्रकार के गेम्स होते हैं तो वो यादें कुछ यादगार होती हैं औ आपको जो ज़िंदगी भर याद रहती हैं कि हाँ आप ने आप इन लोगों से मिले रहे गेम खेलते हुए गेम के दौरान आप लोगों से मिले रहे आप ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहचान बनाई अपनी और आप ने दोस्ती की आप के दोस्त फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ा दोस्तों का ग्रुप आपका बढ़ा गेम खेलते हुए और गेम खेलते समय आप ने इन्जॉय किया लोगों के साथ र आपकी कुछ अच्छी यादें होती हैं जो हमेशा आपको याद रहती हैं आपकी उमर कितनी भी हो जाए आप अपने दोस्तों को कभी नहीं भूल सकते आप उन के साथ जो वक़्त बिताया होता है वो कभी नहीं भूल सकते तो गेम खेलने की ये कुछ अच्छी यादें होती हैं कि हाँ आप दोस्तों के साथ खेल सकते हैं और कई प्रकार के गेम होते हैं लेकिन कोई भी गेम खेलते हैं आप या कोई भी इनडोर गेम आउटडोर गेम उसकी कभी एडिक्शन ना हो हो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखते हुए आपको उसका यूज़ करना पड़ता है नहीं तो एडिक्शन होने का भी ख़तरा होता है जिस के कारण आपको नुक़सान हो सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दूसरी चीज़ में देते हैं आपका मन दूसरी जगह लगता नहीं है तो वो एक नुक़सान होता है लेकिन फ़ायदे ये होते हैं कि आप अगर किसी टेंशन में होते हो आप गेम खेलते हैं तो वो टेंशन आप भूल जाते हैं और गेम में फोकस करते हैं दोस्त दोस्तों के साथ खेलते हैं तो आप थोड़ा हंसी मज़ाक़ करते हैं दोस्तों से जिस के कारण आपको अच्छा फील होता है और आपकी जो भी टेंशंस होती हैं और जो भी परेशानियाँ होती हैं वो भूल के आपका मूड अच्छा हो जाता है जिससे आपको अच्छा फील होता है तो यही कुछ अच्छी यादें होती हैं और जो आपको याद रहती हैं हमेशा गेम खेलते हुए बस